हमहुँ सभ मैथलियै बजै छियै आओर बच्चा सभके भी कहै छियै जे मैथिलीये बाजै लागि बाजै लागि यहाँ तऽ इसकुलमे भी कॉलेजमे भी मैथिली भाषा बोलैके नहि सिखबै छै ने से अथि करै छै बेसी आदमी अंग्रेजी या हिन्दी बोलैके सिखै छै लेकिन मैथिली भाषा बहुत अच्छा छै आओर हम लोग तऽ अच्छा बहुत अच्छा छै मैथिली भाषामे अगर कोइ गारि भी देतै तऽ हम सभ नहि समझबै ने अथि जानबै बड्ड नीक भाषा छै मैथिली आओर मैथिली भाषा बच्चो सभके सिखबै छियै जे तोंहूँ सभ बाज बहुत अच्छा भाषा छै लेकिन बच्चा सभ नहि उतना ध्यान दै छै बच्चा सभ खाली हिन्दी भाषापर जाइ छै हम्म आओर बच्चा लऽके सभ